मेरे लिए सबसे प्राउड टू बी मूमेंट यही है कि मैं इतने लोगों को लेकर जाती हूँ हर संडे ट्रिप पर कम से कम सत्तर से अस्सी लोग मेरे साथ होते हैं सबका ध्यान रखती हूँ सबको गाइड करती हूँ हर चीज़ से मैनेज करती हूँ उनको गर्ल्स भी होती है उनकी बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उसके अलावा भी में एक माँ हूँ और सिंगल मदर हूँ तो मैं अपने बच्चे का भी साथ में ध्यान रखती हूँ उसको कैसे संभालना है इतने लोगों को कैसे संभालना है बस वगैरह स्टे कहाँ करवाना है किस चीज़ से किसका ध्यान रखना है किसको कौन सी बीमारी है तो मेडिकल की सुविधा रखना साथ में तो हर चीज़ से सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ तो यही मेरे लिए प्राउड टु बी मूमेंट है कि मैं सब कुछ एक साथ मैनेज करती हूँ और एज ए लड़की अकेले करना ये सब मुश्किल ही होता है फिर भी आई कैन मैनेज एवरीथिंग